मादैआ मैगं फानग्रामोन नामा अ' माबा मैगं नांगौमोन साननैसोनि उनाव औ औ बिदिनो आलु पन्सास किजिसो ओमफ्राय जोगोनार बिदिनो पन्सास किजि ओमफ्राय एरै टमेट' पन्सास किजिसो नांगौमोन औ मा मा दङ' गासिखोबो नांगौमोन

औ बानलुखौबो नांगोन गासिखोबो जे जे दङ जे जे दङ बेखौ गासिखोबो नांजोबगौमोन फिफटि फाइफ पन्सास किजिनो

न'सिम माबा होफैनो हागोन ना अ बेसे बेसेसो माबानो हागोन दामफ्रासो दामफ्रा एसे ओरै होफैनायनि ओरै मैगं थाइगं बेसेबां बेसेबां माबागोन

अ जोगोनारफ्रालाय

न'सिम होफैनो हागोनना होमबालाय